हाँ भोजन से संबन्धित जो परम्पराएँ हैं वो इस तरीके से हैं कि कहते हैं हमारे यहाँ थाली को कभी जमीन पे नहीं रखना चाहिए थाली को हमेशा किसी स्थान पर रखना चाहिए जिससे थाली का यानि कि भोजन का सम्मान होता है दूसरी परंपरा ये है कि भोजन करने के बाद हाथ को अपने थाली में नहीं धोना चाहिए इससे भोजन का अपमान होता है और जो भोजन का हमें सम्मान करना चाहिए वो नहीं होता है अगर मैं अंधविश्वास की बात करूँ तो अंधविश्वास इस तरीके से होता है कि हम कहते हैं कि कढ़ाई में खाना नहीं खाना चाहिए उससे क्या होता है कि किसी लड़की या लड़के की शादी में पानी गिरता है ये एक अंधविश्वास है जो लोग कहते हैं और दूसरा अगर बात करूँ मैं तो ये कहा जाता है कि दही को रात में नहीं खाना चाहिए ये एक अंधविश्वास नहीं है बल्कि एक साइंटिफिक थिंग है जो कि हम देखते हैं कि अगर हम रात में दही खाएँगे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा ये कुछ चीज़ें हैं जो भोजन से संबन्धित मेरे परिवार में देखी जाती है परंपरा या अंधविश्वास जिसे हम कहते हैं